आतां आमी पेंटींग एज अ प्रोफेशन जर म्हणपाक गेल्यार तर तो पळोवपाक गेल्यार पेंटींग हो तसो तितकोय ताचो तसो तितकोय खायलो वा कमे दर्जाचें काम न्हू बट आतांचे लोक ते तशे चित्तात पयलू जेन्ना राजा महाराजा आशिल्ले तेन्ना असली टॅक्नोलॉजी बीन कांयच नाशिल्ली म्हणजे मोबायल कॅमेराज बीन तसले कांयच नाशिल्ले सो प्रत्येक राजा आपल्या दरबार एक तरी कलाकार थेयतालो जो तेंची चित्र काडटालो म्हणजे ते फोटो कशे आतांचे आमी फोटो वापरतात तशेंच तेन्ना पेंटिंग्स थयताली सो तेन्ना तो प्रोफेशन म्हणून ताका खूब भाव आशिल्लो बट आतांचे लोक अशें चिंत्ता की पेंटींग म्हणजे फक्त रंग घेवन कागदार बेश्टें चित्रवप बट तशें आसना तें पेंटिंगाचें तशेंच एडवांटेजीस किंवा लाभ

समज आतां आतां एकटो कोणी बरे तरेन पेंटींग करता जाल्यार ताची ती एक पेंटींग करोडांनी लाखांनी अशी एग्जिबिशनाक दवरिल्ली जाल्यार करोडांनी लाखांनी अशी विक विकता विकतात आनी ताचो तांकां बरोच फायदो जाता सो पेंटींग हे आमी कमी दर्जाचे अशें म्हणपाक शकनात पूण तशेंच जेन्ना आमी म्हणटात खंयच्याय वस्तूचे लाभ आसता तशेंच ताजे डिज खंयच्या वस्तूचे एडवान्टेजीस आसतात तशें तेजे डिजएडवांटेजीस आसतात सो पेंटींग करतना एकादो मनशाची आयसायट म्हणजे दृश्टी कमी जावपाक शकतात किद्याक ताका ते बारीकसाणेन इन डिटेल ते सगळे काडपाचे आसता तशेंच भेणांत किंवां फाट फाटीचे प्रोब्लम सुद्दां त्रास सुद्दां जावपाक शकता ताका केन्ना केन्ना चड वगत वांकोवन रावले जाल्यार मानीन येता मानीन रगत कणटा सो ती मान धरून उरता बट पेंटिंगांतल्यान एकटो मनीस जो कोण चड उलयना जाका उलोवपाक लज दिसता किंवां ताचो उलोवपाचो इतको आत्मविश्वास येना तो आपल्या कले कलेंतल्यान आपलें मन व्यक्त करपाक शकता आपली भावना व्यक्त करपाक शकता हें केल्ल्यान ताजे ताचो आत्मविश्वास वाडटाय आनी तो बरे तरेन स्वताक स्वताची भावना दुसऱ्यां कडेन व्यक्त करपाक शकता